यदि मुझे मौका दिया जाए कि मैं अपने क्षेत्र में किसानों और श्रमिकों की सहायता के लिए कैसी नीतियाँ लागू करूँ तो ये मेरी समझ में बहुत ही अच्छा मौका होगा कि मैं अपने भाई किसानों और श्रमिक भाइयों और बहनों के लिए उनकी सहायता कर सकूँ जैसे की मैं उनके वेतन से संबंधित जो भी समस्याएँ है उन समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए मैं उसके नीतियाँ बनाऊँगी और उसको लागू करने की कोशिश करूंगी क्योंकि जितनी उनकी योग्यता है और जितना वो कार्य करते है पूरे दिन में या पूरे महीने में जितना वो कार्य करते है जितना उनका पारिश्रमिक होता है उस हिसाब से उनको भुगतान नहीं किया जाता और इस वजह से वो हमेशा कम भुगतान और कम वेतन पर कार्य करते हैं एक तरीके से उनके साथ शोषण होता है तो मैं इस पर कार्य करने की कोशिश करूंगी दूसरा मैं उनके लिए उनके स्वास्थ्य से संबंधित नीतियाँ लागू करने की कोशिश करूंगी क्योंकि कई बार देखा जाता है की उनके स्वास्थ्य को कभी तवज्जो दी ही नहीं जाती और उसकी वजह से वो कुपोषण का सि शिकार हो जाते है वो अलग अलग बीमारियों का शिकार हो जाते हैं तो मैं उनसे संबन्धित भी नीतियाँ लागू करने की कोशिश करूंगी